नमस्कार नमस्कार हाँ बिसहर पूजा होता है खोवा पहले तो लावा भुंजाता है एक दिन पहले लावा भुंजाता है सो लावा भुंजाता है कटहल के पत्ता आता है कटहल के पत्ता में है सो खोवा और लावा रखकर इसके बाद में जो दोनों कोना पर चढ़ाया जाता है चढ़ाने के बाद में है सो आपको है सो एक साथ में ऐसे मिट्टी और लावा मिलाकर से जाता है भगत के यहाँ अपना वहाँ पड़ता है इसके बाद घर में छिंटाता है छिंटाने के बाद में मूसा नहीं लगता और है सो इसके बाद में है सो लग पासे में यह सब होता है जिसको मन हुआ है जो खाने पीने का बना है सो का हाँ सब कुछ पूड़ी पकवान बना कर लोग खाता है हाँ मेला लगता है हाँ वहाँ मेला साँप वहाँ निकलता है क्या कहे सर लोग देखने जाते है सा साँप निकलता है भगत खिलाते हैं डंडा लेकर अथी लेकर सब अपना मेला में जाते हैं मुड़ही जलेबी जो है खाने पीने वाला सब खाता है

खिलौना और सब बिकता है उसमें हाँ हाँ खूब सुंदर से खाना देता है साँप निकलता है सांप निकलता है भगत निकालता है सबको दिखाता है हाँ तो जो कि लगता है न सर तो वह अपना वह भगत है सो अपना ओझा अपना मंत्र पढ़ नहीं लगने देता है हाँ दूध पिलाता है दूध लावा हाँ दूध लावा पिलाया जाता है

हाँ हाँ खूब धूमधाम से मनाया जाता है और क्या सब है वहाँ ऐसे मेला में से आते हैं घर पर अपना का काम धंधा करते हैं अब अभी तो होली का टैम है होली में पुआ बड़ी यह सब बनता है और सब बनता है सो हाँ अब ये हैं हाँ होली में रंग अबीर यह सब होता है कि और अभी दुर्गा अभी तो शिवरात शिवरात खतम हुआ है यह मेला शिवरात मेला भोला बाबा के जल ऊल